ماڈرن دور میں لوگوں کے لیے تکینیکی مہارتیں حاصل کرنا سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ چینجنگ والی دنیا ہے یہاں پر قدم قدم پر چینجیز آتے ہیں ہمیں نیٹورک کی انفارمیشن ہونی چاہیے اور انفارمیشن سکیور کرنے کی صلاحیت سائبر سکیوریٹی کوڈنگ اینڈ پروگرامنگ سیکھنا چاہیے نیٹورک کے ذریعے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں موبائل فون ہمارا نیٹورک سے کنیکٹیڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے آسانی سے کانٹیک کر سکتے ہیں جیسے ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں کال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور ویڈیو کال بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں انفارمیشن سکیور کرنا ایزی ہے کیونکہ انفارمیشن کمپنیوں کی لیک ہو جاتی ہے اب تکنیکی مہارت کے ذریعے ہم اسے سکیور کر سکتے ہیں اسی طرح پروگرامنگ پروگرامنگ ہمیں کمپیوٹر میں یوز ہوتی ہے اس سے ہم بہترین پروجیکٹس تیار کر سکتے ہیں کوڈنگ کر کے ہم ان سب کو آسان بناتے ہیں اسی طرح کمپوٹر کی بہت ساری انفارمیشن ہمیں کلیکٹ کرنا چاہیے تکنیکی مہارتیں حاصل کرنا چاہیے دنیا میں یہ سب بہت ضروری ہو گیا ہے اسی طرح ہم بیسٹ لائف کر سکتے ہیں